ہیلو بھائی جان جی جی وہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں طبیعت بھی خراب رہتی ہے ان کی جی میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی صحت بیمہ کروا دیا جائے جی ہاں تو ان کو بیماری کی بہت شکایت رہتی ہے جی اسی کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کوئی بیمہ کرا دیا جائے ہاں تو آپ بتائیے گا کہ کون سا اچھا رہے گا ہاں بہت سارے بیمے آتے ہیں ہاں جیسے ایچ ڈی ایف سی انڈین اور بہت سارے بیمے ہیں ہاں تو ان میں سے کون سا اچھا رہے گا ہاں یہ صحت بیمہ ہی ہوگا ہاں ہاں ہاں تو اسی لیے میں نے آپ کو

تاکہ میں پوچھوں کہ کیا صحیح رہے گا جی تو جو مناسب ہو وہ بیمہ ہمیں بتائیے تاکہ میں ان کی بیماری میں کچھ معین و مددگار ہو سکے وہ ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینکس